गुबुन सोहोराव थांनो थाखाय गंसे केब मोननो हानायनि सोंलु थासारि नोंथांनि लोगोआ गुबुन गंसे सोहोराव थायो आरो बिथांमोनहा नोंथांनि जायगायाव फैनो नागिरदों गंसे केब सार्भिस नङाबा सासे ड्रायभार खौ फ'न खालामना ट्रिप खौ बुक खालाम बबे बबे लामाजों आरो सोर सोर फैगोन बेखौ रोखा खालाम बिसोर कन्टेक्ट नाम्बार खौ शेयार खालाम आरो बिसोरखौ सोंनो दाबाव